हॅलो वायल्ड फोरस्ट न्हू आरे सकाळी हांवें तुका एक ऑर्डर दिल्ली आनी ती आतां म्हाका ऑर्डर आयली पूण तें जेवण तुगेलें तें तोंडांत घालपाचें ना मरे फाटल्यार दिसांनी एक्च्युअली आमी थंयसर तुज्या हॉटेलाचेर येवन बरीं जेवल्लीं तेन्ना तुवेन आमकां बरें कितें कितें दिल्लें आं आमी तंदुरी मागिल्ली तुज्या कडेन मागीर आमी तुगे फ्रायड रायस घेतिल्लो तुज्या कडेन तेन्ना तुजें सगळें बरें आशिल्लें आनी आतां जेन्ना आमी ऑनलायन तुका डिलिव्हरी जेन्ना तुजे कडेन मागली तेन्ना हें कितें कांय म्हणून म्हाका कांयच कळना कालचें तुवें जेवण दिलां भेळशेलां मरे तें सगळें तोंडांत घालपाचें ना एवरी टायम जर अशेंच जालें जाल्यार डिलिव्हरी टायमार तर आमी कितें करपाचें आनी तुमी हॉटेलांत येता तेन्ना तुमी बरीं बरीं जेवणां दिता आनी आतां जेन्ना डिलिव्हरी जेन्ना तुमकां सांगली ऑनलायन मातशे आमकां धाडा म्हुणून तेन्ना तुमी कित्या कितेंय काडटा आनी घालता तितून वास येता मरे सामको तेका भेळशेलेलो तोंडांत घालपाचें ना अशें आसा जाल्यार तुमचें आतां कम्पलेन करची पडटली फूड एन्ड ड्रग्स डिपार्टमेन्टान